हैलो सर मां परिवहन शेवा जे ज़रिए फिटनेस सर्टिफिकेट अप्लाई थी करणु चाहियां इन ई लाइ मां तव्हांखे ईमेल कयो आहे मां ॼाणण थी चायां त फिटनेस प्रमाण पत्र वठण लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो जीअं मां जल्द सां जल्द फिटनेस प्रमाणपत्र पाए सघां इन ई लाइ तव्हां ईमेल रस्ते मुंहिंजो मार्गदर्शन करण जी महिरबानी कयो